जय झूलेलाल असां सिंधी असां चालीहो रखंदा आहियूं चालीहो सांवर जे महिने में ईंदो आहे चालीहो माना चालीह ॾींहं असां ॿारींदा आहियूं थूम बसरि कोन के खाईंदा आहियूं शाम जो पलउ पाईंदा आहियूं ऐं दरिया शाह ते वञी करे असां झूलण जा गीत गाईंदा आहियूं ऐं हिन में असां असां करायूं असां करायूं ऐं ऐं सेसा विराईंदा आहियूं ऐं अस असांजी तीर्थ यात्रा में में झूलण साईं जो पंजो नंबर उल्हास नगर में पंजे नंबर में धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे इनजे चालीहो नालो गिनी रिकॉड्स में आहे